हेलो की समाचारसभ ठीक ठाक पढ़ाइ केना चलै छै कोन कॉलेजमे छियै कोन कॉलेजमे नाम छै कॉलेज केना छै हँ कलावती कॉलेज केना छै बढ़िआँ छै ने बुझियौ तेना पढ़ाइ अच्छा नहि दै छै पैसा नहि मिलै छै पास करै छै तऽ तऽ कलावती इसकुलमे टीचरसभ केना छै की अच्छा छै ओतय कीसभ बढ़िआँ छै हँ सभ कोइ नहि विद्यार्थीसभ बोलैत रहै अच्छा नहि पढ़ाइ दै छै मास्टरसभ अच्छा नहि छै कलावतीमे पढ़ाइ ठीक होइ छै ने ट्यूशन सभमे पढ़ाइ कतेक कतेक अच्छा होइ छै तोँ कतय पढ़ै छिही बढ़िआँ पढ़ाइ दै छै कि नहि कोन कोन ट्यूशन जाइ छिही हम एतहि एखन पढ़ै छियै हाँ अच्छे छै अच्छे पढ़ा दै छै सभ पढ़ै छै सभ हसनपुरके विद्यार्थी ओतहि पढ़ै छै दू टाइम पढ़ाबै छै बहुत अच्छा पढ़ाए दै छै हँ कि अहाँ एतहि अयबै पढ़य लेल एतय अच्छा पढ़ाइ दै छै आओर सभकेँ लए कऽ अयबै एतहिए पढ़तै ठीक छै मिलि कऽ आयब तब गप्प करबै